घर बनेलहुँ घर बनेलहुँ ने बहुत कर्जा वर्जा भए गेल सूदि लेलहुँ सूदियो लेलहुँ आओर लेलहुँ ई ग्रुपवला पैसा लेलहुँ हँ ई लोनवला चलैये ओइलए उठै पुठैके हौवे घर बनेलहुँ हँ अधापर आबिके लसकि गेल अछि आओर बाल बच्चा जे दैय तऽ सूदियेमे भरैत भरैत भरैत भरैत सूदियोवला नहि कखनो लगचियाइ छै आओर ने ग्रुपवला जे छै ओहो नहि लगचियाइ छै आओर देलहुँ तऽ ओ हम देलहुँ दू हजारके महीना भरलहुँ तऽ एन्ने दू हजार रुपैआ सूदिवला बेसी भए गेल एन्ने केलहुँ लेकिन एहन करम नहि करब जे लोन उठाके चाहै सरकारो नहि देलक है पाइ इन्दिरो आवास दैते गरीब छलहुँ दैते इन्दिरो आवास दैते तऽ ओहोसँ कनि सहूलियत मिलतै जे बाल बच्चाके घर वएह बना दैतहुँ लेकिन अधापर आबिके लसकि गेल अछि अधापर आबिके लसकि गेल अछि सूदिवला पैसा जाने नहि मारैये ओइ दिनमे लॉकडाउन लागि गेलै लॉकडाउनमे जहने घर ठानलहुँ ओहिने लॉकडाउन लागि गेल ओइ दिनके बाद घर ओहिनाइए ओहिनाके ओहिना अपन पड़ल छै घर नहि भेलै हँ सरकारो नहि साथ दैयै अपन ओही दुआरे ओहिना ही रखलै यऽ घर दुआरि नहि भेल घर हमरा